पूर्णिया गए घूमनेके लिए मन्दिर मन्दिर गए पूजा किए पूजा किए उसके बाद प्रसाद चढ़ाए फिर उधर से घूमे घूमे घूमके उधर से फिर आए होटल होटलमे फिर खाना खाए उसके बाद पारक गए घूमने के लिए पारक गए पारकमे घूमे पारक पारक घूम के इधर उधर देखे बहुत चीज देखे जो जो देखे वो वो देख लिए घूम फिर करके उधर से आए फिर मन्दिर के बाद दुर्गा मन्दिर गए दुर्गा मन्दिर घूमने के लिए गए दुर्गा मन्दिर घूमके उसके बाद वहाँ से फिर आए उसके बाद पूजा किए पूजा करने के बाद प्रसाद चढ़ा करके खाए पिए फिर वहाँ से आए